हॅलो

आसा हय आं म्हाका गोंयची कितें आसा तुमचें तुमचे कडल्यान हय तीख आमट बीन किदें आसा तीख आमट बीन किदें

आ

अह आं हा हा आं हा हा बांगड्याची कडी कशी ती तीक आमट हांहां हय आं म्हाका ताल्ल्याची कडी आसा नी हां तर म्हाका ताल्ल्याची कडी एक पन्नास रुपयाची जाय आनीक बांगड्याची कडी म्हाका एक तीस रुपयाची जाय हय आमची घरान एक पाच जाणां आसा म्हणटगेच तांकां ती सारकी पावपाक जाय न्ही आनी तशी चिली बीन किरे मेळटा किस्मूर बीन हां कुल्ल्यांच हय सांग अ ह हय आं जाता तेशें कांय ना हय तशें कांय ना उल्ल्यार मागीर आमकां मेळ्टा न्ही ती आनी म्हाका किस्मूर यें करात आह ओ कुल्ल्याची अय ती एकं पन्नासाची तत ती कशी प्लेट तुमची आहाहा बरी सवाय आसा नी आं हां हां आनी केन्ना धाडटलें तुमी अ हय म्हाक दनपारची जाय दनपारची दनपारची खाल्यार बरी नी हय दनपारची जाय म्हाका हय आ हां हां आं हा हा हा अशें कितल्या शें वराचें तुमी धाडू शकता किद्याक आमी थंय उरपाक जाय नी म्हणजे टायमींग बी दिल्यार बरें आतलें आ हा हा आ आ आनी हय जातलें जातलें हय आनी आनी किदे अशी अह तशी यें बी मेळटले फ्राय बीन केल्लें नुस्तें हांआ इस्वण बी तशें किदे आसा इस्वण बीन आह हां फक्त बांगडे नी आनी कांयच ना आंआं लेपो बीन तशें कांय ना नी आंहा आसू तर आह आसू तर बरें बरें